हम तऽ कहियो पैघ मूर्ति तऽ नहि बनेने छी लेकिन हमरा सबके जे छै से बियाहोमे जे छै लड़कीके से हाथी बनै छै गौड़ी पूजैके लेल आओर फेर मधुश्रावणी पाबनिमे भी बनै छै तऽ हम जहन शुरू शुरूमे बनबै छलौहैं हाथी तऽ ओ नहि नीकसँ बनै ओकर पयर टूटि जाइ चाहे सूढ़े धरैमे टूटि जाइ लेकिन फेर धीरे धीरे हम अपना माँसँ हम अपना काकी सबसँ मैयासँ सिखलियै तऽ आब हमरासँ बड़ नीक बनि जाइए हाथी आओर विषहरा जे छथिन से उहो बनैमे पहिले नीकसँ नहि बनायल होइ छलाहन माटि सानी तऽ गीले भऽ जाइ माटि नहि ओतेक अनुभव छलाहन पहिले तऽ ओइसँ ने बढ़िआँ बनि पबै छलैए लेकिन धीरे धीरे हमर माँ हमर काकी ई सब हमरा सिखेलखिन जे अइ तरीकासँ करैके चाही चिकनी माटिके नीकसँ सानु तकरबाद बनाउ ओकरा ओइ तरीकासँ एक बेरमे पूरा तैयार नहि करू ओकरा दू चारि दिन पहिलेसँ बनाउ आओर तकरबाद ओकरा धीरे धीरे सूखा सूखा कऽ तहन फेर ओइपरमे माटि लगाउ अइ हिसाबसँ बनै छै ने तऽ बड़ सुन्दर बनै छै आओर ओना एकबेरमे बनबै छलियै तऽ टूटि जाइ छलैए ओ